जी आइ हमरा रहलइ काम किछु रहलय घरमे करयके तब कामके हम की करबय हमरा यहाँ आओर गेलखिन बगलके दीदी बैसलखिन तऽ बैसलखिन तऽ कहलखिन कि दुलहिन कनि अहाँ चाय बनाउ तऽ हम कनि टा अकेला हम घरमे हुनका रहलियै घरमे हम अपना छियै तऽ घरमे छियै अकेला तऽ फिर हम की करबय हुनका चाय बनाके हम केना देबय आओर गपमे फिर हुनका साथे बातो करयके हमरे पड़तय चायो बनाबयके हमरे करतइ तऽ दीदी कहलखिन कि छोड़ि दऽ कनिआ गप्पे कऽ लिअ अहाँसे चाय छोड़ि दियौ हमरा तनि जाइयोके दोसर जगह रहलय तऽ जायके जे हमरा रहलय तब की करबय आइके हम अपन कैन्सिल कऽ दै छियै कामो सब नहि घरके भेलय आब सोचलियै कि अड़ोसी पड़ोसीके आओर जाइ छथिन तऽ काल्हिये होके हम चलि जेबय अपन